आंनि मोनसे स्कुटि मोननायखौ लानानै आङो जोबोर दुगानानै लायो मानो होननानै बुङोब्ला बे स्कुटि खौ आङो उन्दै समावहाय जेब्ला आंनि बिमा बिफाया सालायो अब्ला आङो सानोमोन जे आंबो माब्ला सालायनो मोनगोन आं माब्ला बे स्कुटि जों बेरायनो रोंगोन आं माब्ला सालायनो रोंगोन बेखौ साननानै आङो बिराद गोसोआव साननानै थायोमोन आरो जेब्ला आङो गिदिर जानानै एत्स एस खौ पास जानानैहायो आङो जेब्ला मोनदों बे स्कुटि खौ अब्ला आंनियाव बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आङो दुगानाय मोनदों दि आङो स्कुटि गंसे मोनबाय बे स्कुटि जों आङो गोबां बेरायनो हागोन गोबां जायगाफोरखौ आङो नुनो मोनगोन खाथि खालायाव लोगोफोरजों आङो बेरायनो हागोन बेफोरखौ साननानै आङो गोसोआव बिराद दुगानाय मोनदों आरो आङो बिराद गोजोननायबो मोन्दों दि आंनि बिमा बिफाया आंनो बे स्कुटि खौ होदों बेनि थाखायनो आं दुगि आंखौ साननानै लायो आंनि लोगोफोरा दासिमबो गंसेबो स्कुटि मोनाखै आरो आंसो मोनदों आंसो बेरायनो हादों बिसोरखौ आङो दाब्लिं लानानैबो बेरायनो हादों बेनि थाखायनो आङो बिराद दुगानाय मोनो आरो आङो बिराद गोजोननायबो मोनो